आङो दाखालि मोनसे टेबल फेन बायदोंमोन आरोना बियो ओरैबादि मोजां बिराथ स्पिद गिदिङो उमफ्राय मानि बाराबो बिराथ गुसु नाङो आरोना उन्दुनो मोजां अन खामनानैहाय